हे थोडे हांव जाणा आसलेले गोंयचे गोड खाण आसा खाजें बिबिंका पातोळ्यो मणेगणें दोदोल नेवऱ्यो लाडू पेडे खीर गोड फोव शंकरपाळी तिळांचे लाडू रव्याचे लाडू सोयेचे लाडू बेसन लाडू गोवाचे पिठाचे लाडू साकरेची कापां जलेबी पायस कण्ण सोजी शिरो पंचखाद जलेबी शेवयो हालवो काजूची बर्फी पंचखाद घालून केलेले दोणे तोसळी